हे टॉपिका बद्दल हांव सांगूंक सोदतां की हांव हे स्पोर्ट्साक फुटबॉलाक म्हाका खूब आवडटा फुटबॉल खेळपाक आनी हांव पयलीं आमच्या इस्कलाच्या टिमीक पॉप जोनाक भी खेळटालो आनी आतांय बी हांव खेळटा एकलाबाग खेळटा फादर आग्नेल स्पोर्ट्स क्लब आमचो पाड्डेचो क्लब तो ताकाय बी हांव खेळटा आनी हांव पोजिशन म्हजे खेळप बॅक आनी हें म्हाका इन्स्पिरेशन आयलें फुटबॉल खेळपाक हे म्हजो माम फुटबॉल खेळटालो प्रोफेशनल हितून चर्चिला खेळो तो डॅम्पो सालगांवकार हे नेवीच्या टिमीक जाय त्या टिमीक तो खेळ्ळो सो ताणें म्हाका इन्स्पिरेशन दिल्लें फुटबॉल खेळपाक आनी म्हाका फुटबॉल खेळपाक खूब आवडटा बरें दिसता हांव म्हज्या फ्रेंडाक फुटबॉलाची उमेद दिता तांकां ग्रावंडार आपयता खेळपाक आनी आमी विका विका ग्रावंड बूक करतात फुटसॉल बूक करतात विका विका आमी खेळटात फुटबॉल सगले फ्रेंड्स एकठांय येवन आनी कोणूय जर फुटबॉल खेळूंक सोदता जाल्यार ते पयली आपल्याचो एक आयकॉन आसता फुटबॉल खेळटा तो जावन एग्जाम्पल मॅस्सी रॉनाल्डो आनी दुसरे व्हडले व्हडले प्लेयर्स ते भुरगे ते प्लेयराचे इन्स्पिरेशन घेतात आनी तांकां ती आवड येता आपण ताजे भाशेन खेळटलो म्हण अशें करून सो एक एकल्याची वीश आसता सो एक एक मागीर हे पळोवन इस्कुलाच्या टिमीक जॉयन जातात क्लबाक जॉयन जातात आनी थंय तांकां जाय त्यो ऑपोरच्युनिटीज आसतात थंय ते खेळटात बरे वयर सरतात सिलेक्ट जातात आनी व्हडल्या व्हडल्या क्लबाक ते वयतात सो तांकां जायत्यो सवलत्यो आसता मिनींग तांकां बरे भाशेन ट्रेन करतात पी टी सर आसात ते हे कोचीस आसतात ते ते तांकां बरे भाशेन ट्रेन करतात आनी गायड करतात प्रॅक्टिस्यो दितात बरें हें सगलें आनी आमची फॅमिली आसा ती आमकां एप्रिशिएट करतात आनी आमकां एक घटाय दितात क्लाबाक जॉयन जावपाक हे टिमींत खेळपाक आमचो स आमकां सपोर्ट दितात आनी सगलें बरें आनी फुटबॉल जावन आसा सगळ्यांचो आवडीचो खेळ आनी सगले हे क्लबाक जॉयन जातात थंय तांकां सगले फॅसिलिटीज मेळटात बरे भाशेन ते प्लेयरांक ट्रेन करतात प्रॅक्टीसूच दितात आनी थंय दुसरे भुरगे आसता जे आमकां टीम मेम्बर आसा तें आमी तांचे बराबर खेळटात सगले आमी खेळटा आसतना एक म्हण आमी खेळटात आनी सगळें बरें पळोवन आनी जे कोणाक फुटबॉल खेळपाक आव दिसता तुमकां कितें विचारून दिसता जाल्यार तुमी तुमचे कोचाक मेळचे तुमी तुमचे फॅमिली जे कोण फुटबॉल खेळ्ळा ताका तुमी विचारचें आनी इन्स्पिरेशन घेवचें आनी तुमचे ड्रीम तुमी मुखार व्हरचें